आसामनि नोगोरारि आरो गामि गामियारिनि गेजेर हारिमुवारि गाहाय फारागथिफ्रा गोबां नुनो मोनो जेरै जोंनि गामि लेबेलाव हाय मा होनो मोनलाय गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय सावरि बादालि बेजों लोब्बा लाखिनाय माथो थाउननि बेलायावहायबा बेबायदि नङा आरोखि जेरैहाय जोंनि गामिनि बेलायावबा जोंनाव मा थायो गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै हारिमुनि दिन्थिफुंनायाव नोगोरारिनि बेलायावबा मानि बे गाननाय जोमनाया दानि माबा बदलै मरदान जुग जेरैहाय खान्दा खुनदा गाननाय मानि जे द्रेसफोर जों बुंनो हाया आरोखि दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि गामियारि गामियारिनि नुथाय एबा आरिमुवारि नुथाया आलादा आरो नोगोरारिनि नुथाया आलादा नुनो मोनो आरोखि बिनि गेजेरावनो मावनाय दांनाय बेलायावबो फैयो जेरै समाजनि नेम खान्थि निथि हाबा हुखाखौ नोगोरारिजों जेबो माबा गैया आरोखि गोरोबलाया बिसिनिया फारागथिया आलदा जेरै जोंनि गामि समाजआवहाय गामिनि हारिमुवारिफ्राव जेरै मा होनो मोनलाय मानसि गोथै गारनाय बा सावनाय बा मानसि फबनाय गथ' जोनोम जाब्ला गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय मा खालामो बा खालामा बेफोरबायदिफ्रा जोंनि गामि ओनसोलावहाय दङ खिन्थु नोगोरारि ओनसोलावहाय बेबायदि थाया आरोखि दा बिजों बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंनि समाजजों बा जोंनि गामियारि माहोनो मोनलाय हारिमुजों नोगोरारि हारिमुवारिजों गोबांथार फारागखौ जोङो नुनो मोनो बिनि गेजेरावनो जोङो आरोबाव जों ओरैखौ बुंबावनो हायो अबेहाय माबानि बेलायावहाय सिखा दिखानि बेलायावहायबो जोंनि गामियारिनि फरायसाफोरनि आरो नोगोरारि फरायसाफोरनि गेजेरावहाय रोंनाय आरो रोङैनि माबायावबो बेलायावबो फैयो फैयो आरोखि आरो जोंनि समाजआवहाय मावै दाङै जानानैसो बा सोलोंथाइखौ सोलोंदों नाथाय नोगोरारि फोरनिया बे रोखोमनि नङा आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजजों गामियारि समाजजों गामियारि हारिमुवारिजों नोगोरारि हारिमुवारिजों जों माब्लाबाबो जों गेजेराव हायो जोङो गोरोबनायखौ नुनो मोना आरोखि